अजकल्ल ऑन लाईन दा जमाना ऐ ते में इ'यां गै फोन ही चला दी ते मेरै फोनै च ऐड आई गेई कि म्हाराज टीशर्टां लेई लैओ टीशर्टां लेई लैओ ते में इ'यां सुने दा ते ऐ हा कि ऑन लाईन शापिंग शौल बी होंदी कची बी होंदी ते में सोचेआ इक बारी ट्राई मारी गै छोड़ने ते में ना दो टीशर्टां मंगवाई गै छोड़ियां ठीक ऐ ते म्हाराज उ'नें आक्खे दा हा पंज दिनें बाद आनियां ने टीशर्टां ते आई गेईयां त्रै दिनैं बाद में म्हाराज बड़ी खुश होई गेई टी शर्टां आई गेईयां ठीक ऐ जि'यां खोह्ल्ली मगांई दी ही में समाल साइज ते समाल कोला दा पता निं केह्ड्डा बड्डा साइज उ'नै भेज्जे दा उप्परे दा ना उं'दा रंग शैल ना फैबरिक शैल ते ऐनी मतलब में सैटिस्फाइड होई नेईं जिन्ना ऑन लाईन शापिंग दा नांऽ हा सुने दा कि किन्ने शैल होंदा बड़ा गै शैल होंदी ऑन लाईन शापिंग पर में मिगी निं पसंद आई ऑन लाईन शापिंग मास्सा शैल नेईं ही शर्टें दे बारे च में सनानी इक में मंगवाई पिंक कल्लर दी शर्ट हैं ओह् पिंक गी छड्डियै कुछ होर गै हा कि मतलब मर्जैंटा कल्लर आई दा हा में मंगवाई दी ही पिंक टीशर्ट ते आई गेई मर्जैंटा एह् कोई गल्ल ऐ हैं तुस इक कस्टमर गी विश्वास दिला ने कि हां ऑन लाईन शापिंग बड़ी शैल होंदी ऐड देआ ने फेसबुक पर बक्खरियां ऐड्डां म्हाराज हैं यूटयूब पर बक्खरियां ऐडां म्हाराज हैं इंस्टाग्राम पर बक्खरियां ऐडां एह् ते दौखा देने आह्ली गल्ल ऐ सिद्धी सिद्धी हैं मारज ना में झूठ बोलदी ते ना मिगी झूठ आंदा बोलने गी ठीक ऐ नां मिगी झूठ पसंद ऐ तां धोखा धड़ी आह्ली गल्ल नेईं होंदी बरदाश ठीक ऐ ते सच्च सच्च गल्ल ऐ सिद्धा ऑन लाईन शापिंग आह्ले ते दौखा धड़ी करा दे सिद्धी सिद्धी सस्तियां चीजां मैंह्गियें च बेचनियां ओह् मारज इक बारी धोत्ती तां रंग फेंट होईया मारज ओह् मरजैंटे दा पिंक पिंक दा मरजैंटा ओह् लब्भा दा गै नेईं हा ओह् रंग बिल्कुल गै उड्डिया ओह् पता गै निं चलेआ मारज शर्टां टुक्क उस्सी अलग पेदे ऐ मारज शर्टें दे में केह् करां हैं फिर दिक्खो केह् बोलदे ऐनी में मिगी पसंद ही निं आई ऑन लाईन शापिंग में ते कदैं निं करांऽ ऑन लाईन शापिंग हून केह् दस्सां में इन्ने पैसे बा बर्बाद होईये पैसे कोई इ'यां थ्होई जंदा बूह्टे पर लगदे पैसे कोई पता किन्नी मैह्नत करनी पौंदी पैसें आस्तै एह्दे शा तुस दुकान उप्पर जाओ हत्थो हत्थ कपड़ा दिक्खो लेओ अपनी मर्जी कन्नै मोल भाव करो उत्थेै दकानदारे कन्नै पैसे लेओ हत्थो हत्थ कपड़े शैल लग्गे तां ठीक ऐ नेईं तां बापस करी ओड़ो ते में ते इ'यै आखना चाह्नीं कि ऑन लाईन शापिंग ते ऐनी फिर गल्ल सुनो फिर दुई कमीज में मंगाई संतरी कल्लर दी ओह्दा ते मत गै पुच्छो संतरी दा संतरी दा खबरै केह् हा आई दा ओह् ओह् मिगी समझ गै निं आई टीशर्ट ही जां कोई होर हा मड़ो बैक प्रिंट बिच्च इक डिजाइन हा इन्ना सोह्ना में ते मिगी ते बैक प्रिंट ही शैल लग्गेआ हा ओह्दा ठीक ऐ चलो ते मड़ो बैक प्रिंट लिखे दा कुछ होर हा ते लिखे दा कोई होर आई गेआ टीशर्ट मिगी ते जेह्की चीज लिखी दी ही मिगी ते उऐ पसंद आई निं मिगी अट्रैक्ट ही उऐ कीती कि जेह्ड़ी कि जेह्का बैक प्रिंट उप्पर लिखे दा हा इन्ने शैल इ'यां लफ्ज हे लिखे दे ओह्दे पर फोने च हैं ते ओह्दे च नीं मतलब कि कोई होर गै हा आई दा में इन्नी डिसअपोईंटिंड होई गेई ना मेरा दमाक खराब होई गेआ मेरा दमाक तौलै खराब होई जंदा ते ओह्दै च ना पता नेईं केह् केह् मेरा इ'यां मन मेरा करा दा शंडियै उं'दे बूत्थे पर मारां कमीचां ते मतलब कि बिल्कुल इ'यां रद्दी फायदा केह् होंदा इ'यां फेसबुक पर ऐडां देने दा मिगी समझ नेईं आंदी इ'नें गी अलाउड़ कु'न कीता हैं इक ते एह् बेकार चीजां भेजदे आन लाईन शापिंग आह्ले हैं पेसे बी पूरे पूरे लैने चीजां बी बेकार भेजनियां ऐनी समझ ऐनी औंदी मिगी लोकें दी बिल्कुल नेईं समझ आंदी बिल्कुल दुक्खी करियै रक्खी ओड़े दे हे इ'नै टीशर्टां मंगवाई ओड़ियां ते इ'यां बेकार ऑन लाईन शापिंग ऑन लाईन शापिंग ने डिसअपोइंटिड करी ओड़ेआ बिल्कुल डिसअपोईंटिड हैं इस्टाग्राम पर दिक्खेआ जिसलै में इन्नियां शैल कमीजां हे माए टाईम कोला दा पैह्लें भेज्जी ओड़ी उ'नै पैसे बी इ'यां मड़ो साड्डे बारां सौ दियां ते कमीचां आईयां हां केह् करांऽ में अगली बारी आस्तै नी ध्यान रक्खना पौंना ऐ कि टीशर्टां नी टीशर्टां केह् सारे कपड़े गी ऑन लाईन निं लैने इक बारी दी गल्ल ऐ मेरी मम्मी ने नी कुर्ते मंगवाए मड़ो दो बारी लाए रंग गै फेंट होईया में नी अपनी मम्मी आस्तै कुर्ते लैंदी ऑन लाईन एह् दौखा धड़ी आह्ला कम्म ऐ भाई दौखा दिंदे ते ओह् शैल जेही चीज देओ अगर पैसे देने ते चीज बी शैल देओ तुस केह् एह् चीजां करा ने पैसे बी पूरे लैने ते अगर उऐ जेह् जिन्दगी च निं ऑन लाईन शापिंग तुस भुल्ली जाओ दकानां इन्नियां न दकानें परा नी खरीदन होंदे कपड़े ऑन लाईन शापिंग फेसबुक परा दा ऐड पता निं केह्ड़ियां केह्ड़ियां केह्ड़ी केह्ड़ी कंपनियें दियां ऐडां दिंदे जिन्दे नांऽ बी ऐनी सुने दे होंदे अस ते इंप्रैस होने इंप्रैस होईयै लेई लैन्ने बाह्रली चीजां फिर बाद च पता चलदा केह् चीज ही एह् हैनी ते अजकल्ल मारज इन्ने इन्ने शैल इंस्टाग्राम पर ऐडां आंदियां ओह्दै बिच्च मतलब कि इन्ने शैल अट्रैक्ट करने आह्ले कपड़े पांदे ते पिच्छुआं दा दिक्खेओ रद्दी कपड़े होंदे रद्दी जिस्सी गलांदे रद्दी कपड़े होंदे उं'दा मैटिरियल गै निं शैल होंदा उं'दा फैवरिक ही निं शैल होंदा लेनां केह् कुसै दिक्खो कुछ होर लेओ कुछ होर ते दिंदे कुछ होर मारज उं'दा कपड़ा गै मैच नेईं करदा उं'दा रंग निं मैच करदा उं'दा टैक्सचर निं मैच करदा मारज लैनां केह् इ'यां गै बंदे दा मन ललचोंदा इक ते उप्परे दा गुस्सा बी आंदा उप्परा दा गालियां कड्डने दा बी मन करदा करै तां करै केह् बंदा जा ते जा कुत्थै में ते आखनीं इ'नें गी बंद कराना चाहिदा इ'नें गी ऐडां नेईं देओ यूटयूब पर इक चीज़ दिक्खी लैओ ते बस उऐ बार बार यूटयूब पर बी आंदा रौंह्दा यूटयूब बी केह् खोह्लना हैं सोशल मीडिया खोह्लनी केह् उनै जो चीज दिक्खो शापिंग दे बारे च तां ओह् उऐ देई ओड़दे हैं फिर बंदे दा अपने आप मन ललचोई जंदा हां मारज लेई लैन्ने लेआ लेन्ने ते फिर फिर लैने गै पौंदा फिर उसदै बाद जिसलै चीजां आंदियां घर ते हैनी सैटिसफाईड़ निं होंदा बंदा जिसलै दिक्खो कवर खोह्लियै दिक्खो ते बेकार मारज बेकार चीज ना उप्परा दा मम्मी कोला दा गालियां सुननां पौंदियां पैसे बूह्टे पर थोड़े लगदे सारे अमीरजादे थोड़े ना होंदे पैसे बूह्टे पर नेईंं लगदे मारज पता किन्नी मैह्नत करनी पौंदी हां जिन्दगी बिच्च बड़ा कुछ दिक्खने पौंदा ऑन लाईन सापिंग ने ते 'इयां मन ललचाइयै पैह्ले मन ललचांदे शैल करियै फिर पैसे खर्चांदे फिर नां चीज शैल दिंदे ना गल्ल ना बात चीजां ते कम से कम शैल देना चाहिदा मड़ो में निं आखदी उन्नी बीह् दा फर्क चल पंदरां ते बीह् दा फर्क होऐ तां बी कोई गल्ल निं बंदा मैनेज़ करी लैंदा बड़ो मिलदा ही निं कक्ख निं मिलदा टीशर्टें पर जेह्ड़ा कुछ लिखे दा होंदा ओह् ते मिलदा गै नेईं ऐ केह् बोलदे जेह्ड़े मतलब कि इन्ने शैल शैल थॉट होंदे लिखे दे हैं ओह् ते मास्सा निं मिलदे हे मिगी ते प्लेन कमीच ही आई दी भाई जेह्ड़ी में टीशर्ट ही मंगवाई दी ओह् ते प्लेन ही आई दी ते बंदा सोचो किन्ना डिसअपोईंटिड होंदा में ते ओह् जेह्ड़ा थाट हा ओह् दिक्खियै लैत्ती ही कमीच ओह्दा कल्लर दिक्खियै लैत्ती ही कमीच ना कल्लर चज्जे दा हैं हैं ना थॉट दित्ते दा उ'नै में केह् प्लेन कमीज लानी ऐ मेरा दमाक खराब ऐ में निं लांदी में उऐ जेहियां न पेदियां अलमारी च ऑन लाईन शापिंग ना ही करो में ते आक्खनी मास्सा शैल निं ऐ ही